میں دو فلمی ستاروں سے ملنا چاہوں گا ایک تو سلمان خان اور دوسرا رنویر سنگھ رنویر سنگھ بھوانی مجھے بہت پسند ہیں کیونکہ ان میں کے انرجی جو ہیں نا ان کی انرجی اک الگ ہی لیول کی انرجی ہے جس طرح سے یہ اسکرین پر دکھتے ہیں جس طرح سے آن آن اسکرین دکھتے ہیں آف اسکرین دکھتے ہیں یہ ایک ہی طرح سے زندگی مجھے لگتا ہے ان کی گزرتی ہے کیونکہ ان کے اندر اتنی انرجی ہے ہر وقت یہ ایکٹیو نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ ایک طرح سے پیارے ہیں مطلب ہر کسی سے مل لیتے ہیں اور ان کی پرسنل لائف جیسے ان کی ابھی شادی ہوئی دیپیکا پادوکون سے ان کی وہ بھی ایک خوش مزاج ہیں انسان دوسرا سلمان خان سے ملنا چاہوں گا کیونکہ مجھے وہ بہت پسند ہیں ان کی ایکٹنگ ان کا نیچورل جو ایکٹنگ کرنے کا طریقہ ہے جو سب سے ہٹ کے لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی جو نیچورلی ہم لوگ زندگی میں کرتے ہیں وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں کہ کوئی بناوٹ نہیں ہے جو ان کا پسند آیا اسٹیپ ہوا یا بولنے کا طریقہ ہوا یا گھومنے کا طریقہ ہوا جو بھی یہ وہ سب ایک دم کر دیتے ہیں اس میں ان کا کچھ پتہ نہیں لگتا تو ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کو اس طرح کتنا آسانی سے کر سکتے ہیں کر دیتے ہیں کہ ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ بہت آسانی سے کوئی ایک ایکٹنگ کر دی کچھ کر دیا تو وہ مجھے انداز ان کا بہت پسند